मैं अपने भविष्य में तो पौधे लगाने के लिए मैं पौधे अधिकतर नर्सरी से मंगाती हूँ और नर्सरी में अच्छे अच्छे पौधे शोकेस के पौधे फूलों के पौधे मुझे मिल जाते है लेकिन मैं हर कोई पौधा नही लेती हूँ क्योंकि वो बहुत महंगा पड़ जाता है इसलिए मैं कुछ पौधे तो ऐसा है कि जैसे बीज मांग लूँगी कही दोस्त के यहाँ कही सहेली के यहाँ कही भी गाँव जाऊँगी तो मैं उनसे बोल दूँगी कि यार मुझे इसका बीज दे दो और मैं उसी बीज को पहले लगा देती हूँ और जब वो एक रोपे के रूप मे बाहर आता है तो मैं उसको वहाँ से निकाल कर एक अलग गमले मे लगा देती हूँ यही स्रोत मेरे पास है और जैसे कभी बाजारों में मार्केटों मे मिल जाते हैं वे एक स्रोत है हम वहाँ से भी खरीद सकते है लेकिन अधिकतर मैं घर के ही यूज करती हूँ किसी के घर कोई पौधा देखती हूँ तो उनका बीज मांग लेती हूँ उनकी कलम मांग लेती हूँ और अपने बागवानी में लगा लेती हूँ